साँप काट लेता है आदमी को तो तो उनके लिए झाड़ फूँक के लिए ले जाते हैं और वहाँ पर अब तो अनेक व्यवस्थाएँ हो गई हैं सरकारी हॉस्पिटल में उसकी सुई भी लगती है और उसकी सुरक्षा के लिए का भी लगाते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं अनेक प्रकार से आदमियों को सुरक्षा के लिए उनके बारे में सोचा जाता है पहले लोग नीम की पत्ती पिलाते थे अगर नीम की पत्ती उनको तीखा न लगे तो ऐसा होता है साँप नहीं काटता है उनको ऐसी ऐसी बीमारियों से आदमी का हो जाते हैं बिच्छू काटने पर तब उनकी उपचार की जाती है लोग हैं नींबू लगाते हैं खट्टी चीज़ उसपे इस्तेमाल करते हैं ऐसी ऐसी व्यवस्था उनके लिए की जाती है भंवरा काटता है उसके लिए भी नींबू रगड़ा जाता है ओर अन्य प्रकार की जो तीखी पत्तियाँ होती हैं वो भी रगड़ी जाती हैं उनके लिए है ऐसा उपचार करने से आदमी को शांति मिलती है और उनको जल भी पिलाते हैं लोग ज़्यादा से ककिया भंवरा काटने पर और उससे उनको आराम मिलता है